ہاں ہم جس ضلع میں رہتے ہیں وہاں پہ ہندو مسلم ایک جُٹ ہو کر رہتے ہیں اور کسی بھی چیز کا ہمیں بھید بھاؤ نہیں ہوتا ہے اور ہندو جو بھی تہوار مناتے ہیں دیوالی ہولی دیوالی پہ یہاں پہ جو لوگ اپنے گھروں میں دیے جلاتے ہیں دیپ لگاتے ہیں اور روشنی کرتے ہیں اپنے گھر میں باہر دہلیز پہ اور آس پڑوس میں مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں اور بہت اچھی اور ہولی بھی لوگ مطلب ہر ہر تہوار اپنا یہ بہت خوشی سے مناتے ہیں اور مسلم لوگ محرم مناتے ہیں محرم میں یہ لوگ بہت ہم لوگ بہت سی ایسی چیزیں ہم لوگ کربلا بھی جاتے ہیں ہمارے گھر سے لوگ کربلا میں تعجیے وغیرہ دیکھنے بھی جاتے ہیں اور بہت سے ایسے شیعہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ماتم بھی مناتے ہیں جو کہ نہیں منانا چاہیے ہمارے سنّی لوگوں میں اور میلا وغیرہ بھی لگتا ہے جن میں کہ بچے وغیرہ جاتے ہیں گھروں سے میلا بھی بہت اچھے اچھے لگتے ہیں اِن تہواروں پہ بس